ہندوستان کا تعلیمی نظام مختلف سطحوں پر مشتمل ہے پرائمری سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم ہندوستان میں تعلیم کی بڑی آبادی اور تنوع کی وجہ سے مختلف چیلنجز اور مواقع موجود ہیں یہاں ہندوستانی تعلیمی نظام کا مختصر جائزہ اور اس کی موازنہ دیگر ممالک سے کیا جا رہا ہے ہندوستانی تعلیمی نظام کو موجودہ حالت پرائمری اور سیکنڈری تعلیم سرکاری اور نجی اسکولوں میں فرق بہت سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے جب کہ نجی اسکول بہتر معیار کی تعلیم فراہم کرتے ہیں نصاب نصاب کو بار بار اپڈیٹ کیا جاتا ہے مگر ابھی بھی عملی اور تخلیقی سوچ کو کم فروغ دیتا ہے اعلیٰ تعلیم انجنیئرنگ اور میڈیکل کے شعبے میں ہندوستان نے کافی ترقی کی ہے لیکن دیگر مضامین میں عالمی معیار کی کمی محسوس ہوتی ہے تحقیقی مواقع تحقیقی کاموں اور انوویشن میں ہندوستان پیچھے ہے تحقیقی سہولیات اور فنڈنگ کی کمی ہے دیگر ممالک کے ساتھ موازنہ ترقی یافتہ ممالک فن فنلینڈ سویڈن اور جرمنی جیسے ممالک میں تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ ہے وہاں کے تعلیمی نظام میں عملی تعلیم تخلیقی سوچ اور طلبہ کی ذہنی صحت پر زور دیا جاتا ہے دیگر ترقی پذیر ممالک چین اور برازیل جیسے ممالک میں بھی تعلیم کی بہتری کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے چین میں تکنیکی اور سائنسی تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے جو کہ ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے ہندوستان کی کمی اور بہتری کے پہلو بنیادی سہولیات کی کمی بہت سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات جیسے کہ پینے کا صاف پانی بیت الخلا اور مناسب کلاس روز رومز کی کمی ہے اساتذہ کی تربیت اساتذہ کی مناسب تربیت اور ان کی پیشہ وارانہ ترقی پر توجہ نہیں دی جاتی تحقیق اور ترقی اعلیٰ تعلیم میں تحقیق اور ترقی کے مواقع اور فنڈز کی کمی ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی کی تعلیم میں زیادہ شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلبا کو مستقبل کی ملازمتوں کے لیے تیار کیا جا سکے بہتری کے لیے تجاویز بنیادی سہولیات کی فراہمی سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنایا جائے اساتذہ کی تربیت اساتذہ کی تربیت اور پیشہ وارانہ ترقی پروگرامز میں سرمایہ کاری کی جائے نصاب میں تبدیلی نصاب کو عملی اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کے لیے اپڈیٹ کیا جائے تحقیقی فنڈنگ اعلیٰ تعلیم میں تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیمی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کو شامل کیا جائے تاکہ طلبا کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق تعلیم مل سکے ان اقدامات کے ذریعے ہندوستانی تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسے عالمی معیار کے مطابق کیا جا سکتا ہے